ہیلو آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں نے کل اولا بک کیا تھا دلّی سے علی گڑھ آنے کے لیے تو آج میں کار پہ بیٹھی تو اُس کی حالت کافی بُری تھی ڈرائیور کو ڈرائیور بیمار تھا اُس کو نزلہ زُکام کھانسی یہ سب ہو رہا تھا اور اُس نے ماسک بھی نہیں لگایا تھا اور گاڑی کی جو سیٹیں تھیں وہ سب کافی پھٹی ہوئی تھیں اُس سے اُس میں بیٹھ کر مجھے کافی پرابلم ہوئی اور اُس کی مطلب اُس اُس کی سیٹیں اچھی نہیں تھیں اُس میں مجھے بیٹھ کر کافی گُھٹن سی فیل ہوئی تو اِس لیے میں آپ کو یہ شکایت کر رہی ہوں کہ آپ اپنی سروس کو اچھا کیجیے اور تا کہ اِس میں لوگوں کو بیٹھنے میں پرابلم نہ ہو اور ڈرائیور کو ماسک لگانے کی تاکید کیجیے